हैलो अंजी अच्छा एह् एह् निं होई सकदा यरो असें कोई खराब समान दिंदे निं हैन तुसें कोई होर दा लैते दा होना ई चलो नराज़ निं होयो तुस लैंदे आवेओ तेल ते अंऊ तुसेंगी दूआ देई ओड़गा इसदे बदले शैल ओह् कुदै गलती कन्नै यरो गेई ओड़ेआ होना रेही कुदै बोतल होई दी होनी डेट पता ई नेईं चली नेईं तां इंया दिंदे निं हैन अस समान ते ओह् पता निं भलेखे कन्नै गेदा उठी नेईं नेईं कोई निं तुस आयो में देई ओड़गा बदलाइयै तुसेंगी होर केह् केह् समान लैता हा ओह् ठीक ऐ जां ओह्बी खराब ऐ कोई गल्ल निं तुस आयो ते बनाइयै लेई जायो दूआ शैल बधिया ठीक ऐ भी